हलो नमस्कार सर मैं बीमार हूँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं बहुत दिन से दवाई कर रहा हूँ चकनीया से कर रहा हूँ एक्सर्साइज पर आपको मुझको पता चला कि वहाँ पर दवाई बहुत अच्छी मिलती है हाँ पेट में दर्द है बुखार है क्या जी कर आया हूँ वॉकिंग वॉकिंग तो करना ही चाहिये कहाँ पर आना पड़ेगा तो कहाँ पर आना पड़ेगा मुझको पेट में दर्द है बनारस किस जगह आना है जी काजीपुर किस जगह

जैसे जैसे हास्पिटर है न है वो है कहाँ पर आऊँगा मैं कहाँ पर अच्छा बिकाजीपुर चोमहरी के पास मुझको जाँच भी कराना है वो वहीं पर हो जायेगा कि कहीं और और कराना पड़ेगा मुझको पथरी की भैया अथु है अथु कितनी पैसा लगेगा अथु न अथु इतने पैसे में हो जायेगा पाँच सौ रुपया फीस है और जैसे पथरी है का दवा बदल दे तो अच्छा किस दिन अथु बैठती हैं अथु कि संडे को बंद रहता है अच्छा किस समय बैठती हैं जैसे दस बजे से सुबह दस बजे से तो मेरा अठाईस लाख हो जायेगा यहाँ पर अच्छा बस ठीक है मुझको आना हुआ तो ठीक है मैं आऊँगा बाकी ऐसा है कि मेरा तो कम